मां बचपन खां वठी मूंखे डांस ऐं गानो ॻाइण ॿई ॾाढो अट्रैक्ट कयो हो शुरू खां वठी मुंहिंजी पूरी झुकाव डांस जे तर्फां ऐं ॻाइण जे तर्फां हुई नंढे हूंदे खां ई ॾिसंदा हुआसीं स्टेज शोज़ टी वी प्रोग्राम्स ऐंड घणेई कुझु ॾिसंदा ॾिसी ॾिसी करे उहो घर में अची करे प्रैक्टिस करणु हुननि जी नकलूं करणु ऐंड हुननि जी स्टैप्स खे असां अकड़ में रखी करे घणेई प्रैक्टिसूं करे करे असां पंहिंजी डांस शुरू कई ऐंड धीरे धीरे धीरे असां मूं जेको आहे पंहिंजे डांस खे सुधार कयोसीं ऐं डांस में अॻियां वधी रहियासीं ऐंड इन ई तरह सां पंहिंजी ज़िंदगी जा असां इहे ॻाल्हाइण जो ऐंड डांस करण जो सफ़र शुरू कयो ऐंड इन में अॻियां बि अॻियां हली या माण्हू चाहींदसि मां बि इन में अॻियां सुठो करणु चाहींदसि